ہیلو کہاں سے بول رہے ہیں اولا سے بول رہے ہیں نا کیا ہاں ٹھیک ہے ہاں میں آپ کا کسٹمر بول رہا ہوں میں بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں ٹیکسی کا جی جی آپ یہ ٹیکسی میری کینسل کروا دیں کیوںکہ اب میں اور زیادہ ویٹ نہیں کر سکتا میری میٹنگ کا ٹائم نکل جائے گا میں نے اپنے لیے دوسری سواری کا انتظام کر لیا ہے اور میں اب اس سے نکل جاؤں گا میں اس سے زیادہ اب اور انتظار نہیں کر سکتا جی ہاں میں ہوں تو آپ کا ریگولر کسٹمر لیکن اب میں کیا کروں میں آلموسٹ فورٹی فائیو منٹ سے انتظار کر رہا ہوں اور آپ کا جو ڈرائیور ہے وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا ہے جی ہاں میں واٹس ایپ کرتا ہوں آپ کو آپ کے نمبر پر اوکے اوکے بائے